आं रोजाबगिरिखौ मोजां मोनो बिग्राय सुलेखा गौतम मेन'खा बिथांमोनखौ जोबोद मोजां मोनो बिसोरो मोजां रोजाबगिरि जानो हादों आरो सल' लिरगिरिया जाहैबाय इसान मोसाहारि सतिस चन्द्र बसुमतारि रुपनाथ ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्म सित्तरन्जन मोसाहारि बिथांमोनखौबो आं जोबोद मोजां मोनो बिसोरनि लिरनाय सल'फोरा एकद'म मोजाङै जायो